पिछले सप्ताह में बाजार से एक शैंपू खरीद के लाया जो की बहुत ही गंदा था उसके इस्तेमाल से ही मेरे बालों में खुजली होने लगी थी और मेरे बालों का प्राकृतिक रंग जल गया था जिसके कारण मैंने उस शैंपू को बाहर फेंक दिया जब इस शैंपू के बारे में मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये शैंपू पूरी तरीके से रासायनिक रूप से बना है जिसके कारण कुछ लोगों के बाल पूरी तरीके से झड़ गए थे इसका इस्तेमाल हमारे बालों के लिए बहुत ही हानिकारक है मेरे दोस्तों ने बताया कि इस शैंपू का इस्तेमाल उन्होंने किया था उनके बाल धीरे धीरे झड़ने लगे थे और बाल में रूसी पड़ गई थी बाल कड़क होने लगे थे तो मैंने फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए चीज़ों का और हमारे जीवन में प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और ये रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करने से आप अपने बचाव करें